विवाह मे डीजे बाजै है डीजे बाजै बर बराती लोग सब जाइ छै मिथला भाषा बोलै छै डीजे पर मिथिला गाना बाजै है हमरा सबके लड़का कहै छथिन जे डीजे नै जेतै तऽ हम शादिये करै लए नै जेबै फेर डीजे के व्यवस्था होइ है डीजे के व्यवस्था होला के बाद काली ब्रह्म पूजबै लए आम महुआ मंदिल सब पूजबै मे लोक सब जाइ छथिन गाना के फरमाइशी करै छथिन डीजे पर मिथला भाषा मिथला भाषाके भी गाना बजै बजबाबै छथिन बर बरातीमे रातिमे दुरा लागैत घड़ी डांस भी होइ है आओर काली ब्रह्म पूजबैमे भी डांस होइ छै महिला हर आदमी अपना अपना गानाके फरमाइशी कऽ कऽ नाचै छथिन बराती पर बराती भी सराती भी अपन अपन गाना बजा कऽ नाच गान नस्ता पानि खान पियान मरबा पर जब लड़का बैठै छथिन तऽ हुनका हुनकर जे सार लगथिन सार फेरा घुमा घुमबै छैनि घुमेलाके बाद हुनका फेर मरबा पर बैठै यऽ कपड़ा खोलै लए कहै छथिन पंडीजी कहै छथिन धोती अथी पेनहाउ हिनका जे धोती पेनहाउ धोती पेन्हेलाके बाद हिनका जे है ने मरबाके चारि राउण्ड घुमैयो घुमेलाके बाद हिनका फेर बैठे ओखरी आबै छै ओखरी ओठङ्गर कुटाइ छै ओठङ्गर कुटेलाके बाद पंडीजी ओकरा ओठङ्गरमे हर आदमी अपन धान केनाके लए कऽ देखै छथिन जे अच्छा से कुटेलै कि नहि फेर लगनबट्टी होइ छै लगनबट्टीमे पंडीजी आओर समधीके पानि लऽ कऽ दै छथिन दुनूके ऊपर उठा होइ छै अपन ऊठबैठ हुनका दुनूके करबाबै छै लोग सब हँसलक हँसलाके बाद समधीके फेर कहलक समधी बैठु सब आदमी लगनबट्टीके कपड़ा लत्ता जे हँ गीत हो रहलै छै मिथला गीत बजबाबै छै मिथला गीतमे लोक मैथिली भाषा बला गीत ही बजा कऽ अपन सब आदमी सुनि कऽ विवाह दानी बला गीत बजबाबै छथिन मिथलामे जे हर आदमीके अच्छा लागै है जे अच्छा लागै है आ सब आदमी मिथलामे फेर विवाह दानी गीत बिदागरी बला गीत मिथलामे हर चीजके बजबा कऽ हर आदमी अपना शादी विवाहके लिए लोकके सम्पादित करै छथिन जे शादी अच्छा सम्पन्न रहलै लड़काके भी नहि कोइ दिक्कत होलै लड़का लड़कियोके नहि कोइ दिक्कत भेलै सर समाजके लोक भी कहलक जे बर बराती बड़ सुन्दर अयलै बड़ नीक से अच्छा से अयलै सब आदमी खान पियन केलखिन अपन डांस उन्स आर हर आदमी कऽ कऽ अपन अपन खाना पीना खा कऽ गाड़ीमे चारि चक्कामे बैठ कऽ अपना घर दुवार गेलखिन गेलाके बाद गेलाके बाद हर आदमी बर बरातीमे कहलखिन कोनो तरहके कोइ लफड़ा तऽ कहलखिन जे नहि लफड़ा ऊफरा नहि भेलै बड़ सुन्दर खाना खियेलखिन नस्ता पानी भेलै भोजन भात भेलै हर आदमी अपन अपन परिचय पात्र देलखिन लड़का लड़कीके जयमाला भेलै जयमालामे सहेली सब अयलै एक दूसरेके माला पेनहेलखिन पेन्हेलाके बाद गुलदस्ता ऊरेलखिन हर आदमी ताली बजा कऽ कैमरामे देख कऽ सब आदमी अपन अपन मोबाइल पर भी फोटो घिचलखिन घिचलाके बाद हर आदमी अपन अपन फैमिलीमे वीडियो कॉलिंग कऽ कऽ देखाबै रहथिन शादी समारोहमे हर व्यक्ति अपन अपन ईन्जॉय केलखिन अच्छा तरीका से शादीमे कोनो तरहके बतियान नहि भेलै हर आदमीके अपन अपन अच्छा लागलै जे दुनूके शादी विवाह बहुत नीक भेलै आशीर्बाद भी मिललै बर बुजुर्ग से आ दुनूके शादीके समय बिदागरी होलाके बाद गीतो सबेरमे विवाह दानी वला गीत मिथलाके गाना बजा कऽ दुनूके लड़का लड़कीके सब आदमी समारोहमे बिदागरी केलखिन लड़कीके माँ भी रोयै छलखिन हुनकर पिताजी भी रोयै छलखिन